में बचपन च गै मिगी कुकिंग दा बड़ा शौंक हा मतलब शौंक हा में लोह्की होंदी ही ते अदूं मेरी मम्मी ने मिगी कम्म बगैरा लाई ओड़ेआ हा अदूं में करदी ही में कुकिंग बनान मतलब अदूं गै स्टार्ट करी ओड़ेआ हा जदूं में लोह्की होंदी ही पैह्ली बारी में मतलब परौंठियां बनाइयां हियां मेरी बाजू बगैरा बी जली ही फिर फिर में ओह्दे बाद फिर मेरी मम्मा ने मिगी सखाया की उसी मतलब उसी कि'यां स्हेई तरीके कन्नै बनाना होंदा फिर में थोह्ड़ी देर बाद मिगी आइया मतलब फिर मिगी सब्ज़ी बनाना निं आंदी ही फिर मम्मा ने मिगी सब्ज़ी बनाना सखाई मतलब सब्ज़ी में राजमांह् राजमांह् बनाना होर खाना बड़े पसंद न मिगी मतलब होर मटर पनीर एह्बी पसंद न पर इ'न्नें निं जि'न्नें मिगी राजमांह् पसंद न होर होर मतलब में बनाऽ कुकिंग करनी होनी आं घर बी मेरा भ्राऽ जां कोई मिगी बनाने आस्तै कुछ कुछ बोलदे फिर में बनाई औनी आं इ'यां ते में कॉलेज़ जानी होनी आं टाइम निं मिलदा ते जिस दिन छुट्टी होंदी कोई न कोई डिश बनानी होनी आं जि'यां

इ'यां मतलब मैगी बनाई ओड़ी ते मतलब जादा मेरे फेवरेट राजमांह् न फिर में राजमांह् मतलब जिस दिन छुट्टी होंदी फिर में मम्मी गी बोलनी होनी में राजमांह् खाने न भला राजमांह् बनाने ओह् बो फिर बनाई लैने होने आं जो मेरा मन करदा इ'यां मिगी पसंद ऐ

होर बी मतलब दाल चावल मतलब मिगी जादा फॉस्ट फूड इ'न्ने इ'न्ने पसंद निं ऐ मिगी जादा घर दा खाना गै पसंद लगदा होर में खुद बनाइयै खांऽ ओह् मिगी जादा पसंद ऐ जो में घर बनानी आं मिगी ओह् मतलब खुद बनाए दा ओह् जादा पसंद ऐ मतलब बाह्र दियां चीज़ां मिगी इ'न्नियां पसंद निं ऐ में मेरा मन करदा भला में घरै दियां चीज़ां होर खुद बनाई दियां स्पेशली खुद बनाई दियां ओह् में जो खुद चीज़ां बनाई दियां ओह् में जादा मजे़ कन्नै ख'न्नी होनी आं हून मिगी इ'यां लगदा कि जेह्ड़ी बाह्र दियां चीज़ां होंदियां ओह् मतलब खाने कन्नै अहें गी एफेक्ट करी सकदियां न मतलब बाह्र होर मिगी बाह्र इ'न्ना खाना पसंद बी ऐनी ऐ में में चाह्न्नीं आं कि में खुद बनांऽ होर खुद खांऽ कोई बी चीज़ मतलब उं'दी रेसिपी दिक्खी आवां बाह्र रेसिपी होर खुद उसी बनांऽ आनियै फिर खांऽ ओह्दा सोआद गै किश होर ऐ ते होर जि'यां मोमोस होइये बाह्र मोमोस मतलब बनांदे ते हैन पर बाह्र दे निं मिगी पसंद में खुद बनाइयै खाई लैनी होनी आं अगर मिगी मतलब खाने दा मन करै बार बार में खुद बनाइयै मतलब खुद बनाइयै खानें च जो बनाने च होर खानें च ओह्दा सोआद गै किश होर ऐ मतलब बाह्र दियां चीज़ां बाह्र दियां चीज़ां मिगी इ'न्नी पसंद गै निं ऐ होर स्पेशली बाह्र खड़ोइयै कोई चीज़ खानी मिगी ओह्बी बड़ा डिफिकल्ट लगदा ऐ अगर मतलब मतलब उस चीज़ गी में जां मेरी कोई मेरे आस्तै मतलब घर कोई में रेसिपी पता करांऽ रेसिपी पता करियै उसी में घर आनियै बनांऽ खांऽ ओह् मिगी जादा मज़ा आंदा ऐ